हीअं त असांखे जूनागढ़ में सभु जामु सुठो ई आहे पिणि असांजी सरकार खां अमुख गुज़ारिश आहिनि कि भई जेके अमुक रस्ता आहिनि पंहिंजे एरिया जा आहिनि पंहिंजे लोकल एरिया जा आहिनि अथवा पंहिंजे जूनागढ़ खे जेके हाई वे लागू था पवनि उहा हाई वे ते जेके रस्ता ख़राबु था हुजनि त उन्हनि खे केतिरी तकलीफ़ थी पए जेके गाॾी हलाइनि बि था उन्हनि खे अने जेके बि बस में के कोई कार में कोई मुसाफ़िरी करे थो यात्री त उन्हनि खे बि जामु दिक़त थी थिए अने जेके पंहिंजे एरिआज़ में जेके पाण पंहिंजे घर पासे रहूं था पंहिंजी गलियूं आहिनि पंहिंजी जेकी सोसाइटी आहे उते बि जेके रस्ता ख़राब था हुजनि त उन रस्तनि जे मथां इन सरकार खे कुझु क़दम उठाइणो खपे अने उन जे मथां असांजी गुज़ारिश आहे उहा रस्ता थोरा लम्बा करे हुजनि अथवा असांजे जूनागढ़ में हाणे मांगनाथ जहिड़ो बाज़ार आहे उते एतिरो ट्रेफ़िक थो रहे सजो ॾींहुं उते रस्ता हिननि खे थोरा वॾा करे छॾणा खपनि उतां जा रस्ता इन्हनि खे थोरा चोड़ा करे छॾणा खपनि करे एटले कंहिं खे बि पंहिंजो जूनागढ़ जो जेको बि नागरिक हुजे उन्हनि खे कुझु दिक़त न थिए ट्रेफ़िक एतिरो न थिए त पंहिंजा जेके पुलिस में भावर आहिनि उन्हनि खे बि कुझु तकलीफ़ न थिए ट्रेफ़िक में जेके भावर आहिनि उन्हनि खे बि कुझु तकलीफ़ न थिए सभु पंहिंजे पंहिंजे कम ते उन समयसर पहुची वञनि त उन्हनि खे बि कुझु उन्हनि जो बि कम न अटके पंहिंजो बि कम न अटके सभु सभु कम पंहिंजी सहुलायी सां थी वञे अहिड़ी सरकार खे गुज़ारिश आहे अने एयरपोर्ट बि जूनागढ़ में काने जेको जिन खे जूनागढ़ में किथे ॿाहिरि वञिणो थो हुजे त उन्हनि खे राजकोट अथवा अहमदाबाद फ़िरी करे थो वञणो पए सरकार खे उहो बि गुज़ारिश आहे कि हितां जूनागढ़ में हिकिड़ो एयरपोर्ट ठाहे छॾे